संस्कृति में महिलाओं के साथ उनके मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म पर सांस्कृतिक मानदंड और धार्मिक वर्जनाएँ अक्सर बुरी आत्माओं के साथ परम्पारिक जोड़ावा यौन प्रजनन को लेकर शर्म की शर्म सार्वदंगी से जुड़ी होती हैं कुछ सांस्कृतियों में महिलाएँ मानसिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए गए अपने कपड़ों को बुरी आत्माओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए दफ़ना देती दफ़ना देती हैं पर्चमी औद्योगिक समाजों में मानसिक धर्म के बारे में कई आचरण मानदंडों और संचार का आधार यह विश्वास है कि मासिक धर्म छिपा रहना चाहिए इसके विपरीत कुछ शिकारी कुछ शिकारी सहकर्ता समाजों में मासिक धर्म के पालन को बिना बिना किसी अस्वच्छता के आर्थिक के संक्रात्मक दृष्टि से देखा जाता है देखा जाता है हिन्दू धर्म मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मन्दिर जाने अचार छूने पूजा करने खाना पकाने पेड़ पौधों को छूने और बाल धोने आदि जैसे कई कार्य वर्जित होते हैं शास्त्रों में भी पीरियड्स के दौरान पूरे तीन दिनों तक बाल ना धोने की बात कही गई है साथ ही विज्ञान भी इसके कारण इसके कारण को बताया गया है बताया गया है जिसके अनुसार इन्द्र देवता से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी उस हत्या के हत्या के पाप का एक हिस्सा महिला को मिला था जिसके कारण उन्हें धार्मिक मासिक धर्म होता है जिसके दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता है दुनिया भर में विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक समुदाय मेनाचे अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से अपाचे को जब को सुना आदिवासी समुदाय दक्षिण प्रिसा क्षेत्र से ओलिती जनजाति जापान अफ्रीका और भारत सहित में अन्य लोग करते हैं